असांजे हिते जीअं मां क्रिकेट सभिनि खां वधीक क्रिकेट असांजे हिते आहे वधीक हलंदो आहे ऐं क्रिकेट त घणी फेमस आहे क्रिकेट त मोस्टली सभु ॼाणनि पर असांजे हिते वधीक सभिनि खां वधीक क्रिकेट ई हलंदो आहे ऐं घणेई ॿाहिरां ईंदा आहिनि माण्हू क्रिकेट ॾिसण लाइ ऐं घणेई माण्हू शौक़ीन आहिनि जेके क्रिकेट ॾिसण जा खेलण जा त उहे खेॾंदा आहिनि सभिनि खां सुठे में सुठो खेल आहे क्रिकेट सॼी बॉडी लाइ सुठो आहे क्रिकेट सभु खेॾंदा आहिनि मोस्टली ऐं हिते क्रिकेट जा उहे बि आहिनि पैंजो खेल अने उहे बि थींदा आहिनि कंप्टीशन बि थींदा आहिनि क्रिकेट न त सभु शौक़ीन आहिनि माण्हू घणेई शौक़ीन आहिनि माण्हू क्रिकेट जा माण्हू सुबुहु सुबुहु साण सम्झ जें जी ऑफिस कोन्हे छुट्टी आए त छुट्टी ते सम्झ माण्हू सुबु सुबुहु साण माण्हू हली वेंदा आहिनि क्रिकेट खेॾणु सुबुह जो बि खेॾंदा आहिनि शाम जो बि खेॾंदा आहिनि क्रिकेट त माण्हू फुल शौक़ीन आहे हिते क्रिकेट जा त माण्हू फुल शौक़ीन आहे क्रिकेट सां घणी सम्झो पंहिंजे बॉडी लाइ बि सुठो आहे सॼी बॉडी हिले थी एक्सरसाइज़ मिले थी क्रिकेट जहिड़े ऐं जेके ॿाहिरां माण्हू ईंदा आहिनि ॾिसंदा आहिनि ख़ुशि थी वेंदा आहिनि क्रिकेट ॾिसणु अरे क्रिकेट कीअं थींदो आहे छा थींदो आहे माण्हू क्रिकेट जा घणेई शौक़ीन आहिनि ॿाहिरां माण्हू ईंदा आहिनि शौक़ सां ॾिसंदा आहिनि उन्हनि खे बि वणंदो आहे क्रिकेट चईं सुठो आहे क्रिकेट ऐं क्रिकेट गेम बि सुठी आहे ऐं हर कोई खेॾंदो आहे नंढा ॿार खेॾंदा आहिनि वॾा बि खेॾंदा आहिनि क्रिकेट